आमच्या वाठारांतले पारंपारीक खेळ म्हणल्यार कबड्डी खो खो विटू दांडा क्रिकेट अशे जायते खेळ आसात तातूंतलो मेन म्हणल्यार कबड्डी हो सगल्यांत खूब आवडटात म्हणल्यार जाणट्यां लोकांक भुरग्यांक खूब आवडटा तशेंच आनी विटू दांडा हो आतां मातसो हो एकच्युली पयलींचो खेळ आतां मातसो कमी खेळटात पूण तरी सुद्दां खूब भुरगे तातूंन पारटीसिपेट जातात तशेंच नगोऱ्यो क्रिकेट क्रिकेट एक सगल्यांची आवडटी गेम जावन आसा आनी ते खूब मोगान खेळिळ्ळे वतात तशेंच कबडी म्हणल्यार आमच्या गोंयांत कबडीची खूब कंपिटिशनां जातात तातूंत तालुका लेवल अशे तातूंतले केपें हें कबडी खेळांत खूब नांव जोडिल्ले आसात